जीअं त असांजे बचपन जूं ॻाल्हियूं केतरियूं ई आहिनि ऐं महत्वपूर्ण आहिनि जीअं त असां पाण में साहिड़ियूं गॾिजी करे रांदियूं कंदा हुआसीं कलाकनि जा कलाकु पाण में वेही गपशप कंदा हुआसीं शाम थींदी हुई त असां बाग़ीचे में वञी करे झूला झूलंदा हुआसीं गिस्कणु खाईंदा हुआसीं वरी मोटी अची ॿ टे कलाक वरी गपशप कंदा हुआसीं ऐं रंधिणे जा सामान मिलंदा हुआ उन्हनि सां बि असां रांदियूं कंदा हुआसीं नक़ुली रोटी ठाहे करे हिकु ॿिए खे चवंदा हुआसीं अचो रोटी खाऊं रोटी खाऊं ऐं साइकल हलाइण जो बि शौक़ु हूंदो हुओ पोइ असां साइकल हलाईंदे हलाईंदे कॾहिं किरी बि पवंदा हुआसीं त पंहिंजे माउ खे अची न ॿुधाईंदा हुआसीं त असांजी माउ मथां असांखे धड़का ॾिए उहो बचपन ई कहिड़ो जो असांखे यादि न अचे उहो बचपन असांखे प्यारो हुओ ऐं हमेशा दिलि में ज़िंदा रहंदो केतिरी बि उमिरि थी वञे पर उहो बचपन असांखे हमेशा यादगार थी रहंदो